ہیلو گڈ مارننگ گڈ مارننگ سر جی بتائیے میں آپ کی کیا سیوا کر سکتا ہوں اچھا سر اچھا سر آپ کو کون سی کتاب چاہیے اچھا سر جی وہ ہاں میرے پاس ہیں دستیاب ہیں اس کی قیمت ایک سو ستّر روپئے ہے سر جی سر رحمت عالم بھی ہے اور بھی دوسرے سیرت کی کتابیں ہیں جیسے اصح السیر اور اس اس کے علاوہ اگر آپ کو اصح السیر کی ریٹ ایک سو بیس روپئے ہے سر جی سر جی وہ بھی ہے اس کے ریٹ دو سو چالیس روپے ہیں سر اس کے علاوہ بھی اچھا سر میرے پاس اور بھی بہت سے موضوع پہ کتابیں ہیں جیسے کہ سیرت پر ہے اردو ادب پہ بھی کتابیں ہیں جیسے شب جائے کہ من بودم ہے اور اس کے علاوہ فقہ کے اوپر بھی کتابیں ہیں جیسے جی سر ہیں اس کی قیمت ایک سو چالیس روپئے ہے سر جی جی فقہ کی بھی بہت ساری کتابیں ہیں آپ کو کون سی کتاب چاہیے سر بتائیے جی جی ہے سر جی جی آپ کا مسائل اور ان کا حل جو ہے یہ مکمل جلدوں میں بھی ہیں اس کے ریٹ جو ہیں ابھی چار سو روپئے ہیں ہمارے فقہ البیوع کا سیٹ مکمل چھ سو پچاس روپئے میں ہے اور بتائیے اور بھی بہت سی کتابیں ہیں جی فن منطق کی اردو کی بہت سی کتابیں ہیں جیسے کہ ابتدائی کتاب جیسے تیسر المنطق ہے اور آسان منطق ہے اور بھی ان کے جو یہ عربی کتاب جو ہوتی ہے ان کی شروحات وغیرہ بھی ہیں

جی جی مختصرالمعانی کی بھی شروحات ہے آپ بتائیے کون کون سی شروحات چاہیے نام جی جی وہ جی اس کی قیمت ایک سو ساٹھ روپئے ہے جی جی سب کتابیں ہیں آپ بتائیں کون سی کتاب آپ کو چاہیے اچھا پنجم کے مکمل سیٹ چاہیے آپ کو جی مکمل سترہ سو روپئے میں ہو جائیں گے جی جی سر ڈسکاؤنٹ مل جائے گا ٹھیک ہے سر آپ کو جو جو کتابیں چاہیے ان کو وہ مل جائیں گے جی جی ٹھیک ہے آپ بھیج دیجیے تھینک یو شکریہ ٹھیک ہے ٹھیک